पयले सुवातेर सांगपाचें म्हणल्यार प्लास्टीक अजून म्हणल्यार प्लास्टीक नश्ट जायना वर्ल्डान प्लास्टीक वचत थंय आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तें कुसय ना कांय ना तशें उरता आनीक ताणें ताचें हें जर तर नश्ट जाल्लें जाल्यार आमचें वर्ल्ड खूब बरें जावपाचें म्हळ्यार पॉल्यूशन मुक्त जावपाचें अशें म्हाका दिसता हाचेर विचार करपाची खूब गरज आसा प्लास्टीक नश्ट करपाची तशेंच आतां इंडस्ट्रीज वर्ल्डान भितर इंडस्ट्रीज वाडत आसा तातुंतलो वेस्ट आसा पळय तो सगळो काडटात आनी उदकांत सोडटात आमच्या वर्ल्डांत उदक हें चड आसा ह्या पृथ्वीर उदक चड आसा आनी जमीन कमी आसा आनीक उदक म्हणल्यार मनशाचें सामकी जीण ताचेरूच अवलंभून आसा पूण आमी इंडस्ट्रिंतली सगळी वेस्ट काडून जी पळय आमी उदकांत सोडटात तातुंतले जीव जंतू आसा पळय तीं वेस्ट सगळीं खातात आनी तेंच जीव जं जंतू म्हळ्यार आमी नुस्तें जें मनीस खाता तें तांच्यांनी जें पॉल्यूट केल्लें आसता पळय इंडस्ट्रिचो वेस्ट सगळो नुस्त्यांनीं हें केल्लो आसता तेंच नुस्तें हाडून आमी खाता तें खूब आमकां आमच्या हॅल्थाक माल पडटा त्या खातीर हाचेर खूब विचार करपाचो गरज आसा जो वेस्ट आसा तो खंय तरी असो हें करपाचो उदकांत सोडप ना खंय तरी डंप करून दवरपाचो आनी तो कितें तरी हें करपाचें तेचें अशें दिसता उदकांत सोडलें म्हणटकीच सगळ्यांकूच ताचें वायट परिणाम भोगचे पडटात